हाँ हमारे आंगन और बगीचे में पक्षी आते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने हरी भरी हरियाली है खाने के लिए फलों के पेड़ हैं जिनमें आकर वो बैठते हैं फल खाते हैं पानी भी रखा है पानी भी पीते हैं वो लोग इसलिए पक्षियाँ हमारे लिए ज़्यादा आकर्षित होते हैं हमारे बगीचे के लिए हम उनमें दाना पानी भी रखते हैं और खाने के लिए फल वाले पेड़ लगाये गए हैं जिनके वो पक्षी खाकर अपना पेट भर सकें इसलिए हम अच्छा अनुभव करते हैं क्योंकि पक्षी हमारे पास आते हैं और अपना भूख प्यास मिटाते हैं